ہمارے علاقے میں تفریحی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت خوبصورت ہیں جہاں جا کر دِل خوش ہو جاتا ہے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے جہاں جانے کے لیے دِل بھی بے چین رہتا ہے کافی ساری چیزیں ہیں اور ہمارے یہاں کی جامع مسجد بہت خوبصورت ہے اور اُس کی جو سرنگ ہے وہ دہلی کی جامع مسجد سے مل رہی ہے اور ایک کیوںکہ میں سنبھل کی ہوں تو وہاں پہ طوطا مینا کی قبر بھی ہے اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ اور ریسٹورنٹ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نیو مطلب چیزیں ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پہ گھومنے کی ایک ٹوئنٹی فور کریکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ابھی فی الحال نیو ہی ہیں وہ اور ایک ونڈر لائن ہے وہ بہت اچھا ہے وہاں پہ بہت فن سٹی ہے وہاں پہ بہت مزہ آتا ہے اور جھیل ہے ایک جھیل وہ جھیل بہت خوبصورت ہے وہاں وہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے اور وہاں پہ جو مطلب وہاں پہ جھیل کے اندر ہی ریسٹورنٹ بھی ہے اور وہاں پہ لوٹس ٹیمپل اور مطلب ہر چیز کا چھوٹے چھوٹے سا نمونے ہیں وہاں پہ تو وہ بہت خوبصورت ہے دیکھنے کا نظارہ اور وہاں پہ بوٹنگ بھی ہوتی ہیں تو گھومنے میں تو ہر کسی کو ہی مزہ آتا ہے اور وہ بہت اچھا سب کچھ ہوتا ہے تو دِل خوش ہو جاتا ہے اُس سے